नमस्ते जी मैम बोलिए जी मैम

मैम यच डी मेकअप और एयर ब्रस मेकअप मैम मैम आप कौन सा करवाना चाहेंगी तो मैम गोल्ड फ़ेसियल है मैम और फ्रूट फेसियल है और तो मैम आप कौन सा लेंगी जी मैम मतलब जैसे मैम लहंगा दो हजार से इस्टार्टिंग है और मैरून है और रेड है और ये गोल्डन है तो मैम जो आप कलर बताएँ मैम तो हम आपको बता देंगे है कि नहीं जी मैम पिंक कलर पर तो आपको मैम वाइट ज्वेलरी जैसे वाइट इस्टोन वाला मैम आप समझ रही हैं न जी मैम तो आपको वो सही लगेगा और जैसे कुंदन हो जैसे वाइट कुंदन हो तो मैम आपको भी भी सही है

तो मैम आप कल कल आपकी शादी है जी मैम तो आप कल आइए शाम को पाँच बजे आ जाइए मैम मैम आपको दो से तीन घंटे तो लगेंगे ही नॉर्मल जी मैम साइड साइड मेकअप तो हो ही जाएगा मैम दो दो से दो हज़ार से मैम इस्टार्टिंग है जैसे वो लोग मेकअप करवाना चाहेंगी मैम हो जाएगा और हेयर इस्टाइल वगैरह मेकअप और जैसे वो लोग कोई ड्रेस पहन रही हैं जी मैम दुल्हन मेहँदी का तो मैम जैसे तीन हज़ार से इस्टार्टिंग है जी मैम और ये जैसे वैक्स हो गया और फेसियल हो गया थ्रेडिंग हो गया फ़ोरहेड हो गया तो हेयर कटिंग हो गया मैम तो आप ये सब करवाएँगी मैम

जी मैम तो मैम लहंगा आपका रहेगा तो मैम लहंगा आपका पिंक कलर का है जी मैम तो मैम आप मेकअप नहीं बताई कौन सा मेकअप करवाएँगी जी मैम हाइलाइटर

नमस्ते